क्या मेरी बात डॉक्टर श्रुति श्रुति से हो रही है डॉक्टर मेरे मेरे को चार पाँच दिन से ठीक नहीं लग रा था मेरी तबियत ठीक नहीं थी नहीं नहीं बाहर का तो कुछ नहीं खाया था पर चार पाँच दिन से मेरा स्वास्थ ठीक नहीं है उल्टी तो नहीं हुई पर जी मिचला रहा था बुखार भी नहीं है बस थोड़ा थोड़ा लग रहा था फीवर जैसे नहीं मैं बस वो एक घंटे के लिए गई थी बाहर पर उस टाइम ज्यादा धूप नहीं थी नहीं नहीं मैम नहीं घूमते जी डॉक्टर आपका क्लीनिक कहाँ पर है एड्रेस बता दीजिए

जी डॉक्टर थैंक यू